हम अपना हम अपना ईलाका से एगो पन्खा लेलियै ऊ खराब ऊराब हो गेलै ओकरा गेलियै मिस्त्री पास बनाबे के लेल हवा ऊबा कम दै छै बिजलीयो जादे खाइ छै ओइपर त खपत होइ छै त ओकरा हम कहलियै की बनाइये त कहलकै की बनाइ बहुते पैसा लगै छै की हम बना त देबौ की एते पैसा लगतै हमसब गरीब आदमी छी ओतए पैसा दे नै पबैत रहै छी तैयो मजबूरी लाइन के लेल त बनाबे परबे करतै गर्मी एतए है की आदमी न लाइन के बिना रहे नै पबै छै तैयो हमसब कैसहु कैसहु कऽ क पैसा जोगार कऽ क पन्खा बना लै छी जइसे स्टैण्ड पन्खा लगा लेली घर मे छत पन्खा हो गेल सब पन्खा छोटका पन्खा हो गेल फैन पन्खा सब पन्खा हमसब अइसे ही बनैले रहऽ छियै क तैयो बच्चा है बाल बच्चा सब है सबके ओइसही कैसहु कैसेहु कऽ क कही कही सँ लैली आराम सँ अथी बनबा क लैली हवा खैली बहुत सुकून अबै छै जब पन्खा ऊन्खा रहै छै घर मे तब